एक कलाकारा आमी एक हें दिवपा जाय उमेद दिवपा जाय कितें हो एक कलाकार आसा एक गावपा आसा एक म्युजिकाचो आसा एक पियानो कितेंय वाजोवपाक टफली वाजोवपा हें आसा ताका एक कलाकारा आमी एक उमेद दिवपा जाय आमी कितें म्हणटा आवय तो तो कसो वाजयत रे आमी सुद्दां कांय बरी वाजयता आशिल्ली अशें करून आमी भुरग्यांक वाट लायता नाल्या भाय ना तो आतां सारके वाजोना जाल्यार तूं मागीर वाजयतलो आं अशी प्रॅक्टीस कर अशीं म्हणना आमी वयल्यान तेका हें करता ए तुक कळटा वाजोवपाक अशें करून आमी ताका फाटी घालता आनी आतां डि जे म्हणून येला आनी ते सगले हें वाजोवपाचे तबले वाजोवपाचे हे वाजोवपाचे ते कोण म्हत्व ती ना आतां फकत डि जे कितें म्हणल्यार डि जे हांगा गाडया डि जे आनी खंय गेले डि जे अशे करून आमी हे कलाकारां फाटी घातला बरे बरे कलाकारां फाटीं घातला आनी हे डि जे येवन सगल्या भुरग्यां सुद्दां उमेद हें केल्या आनी ते वाजले म्हणटरी सामकी नाचता बरी आनी ते हे एक तबली वाजयल्या ओतो ओतो कितें वाजयता हांव जाल्या काय बरें वाजयता आशिल्लें म्हळ्यार एका मातये कांय कळना पण बेश्ट तोंडार हे करता लोकांक तेजे मुखार म्हणो म्हणटा आपूण बेश्ट वाचयता पूण तें वाजयताल्यार सुद्दां हें दिना उमेद दिना नाल्या भाय तुंयें बरें वाजयला अशें म्हणना वयल्यान ते ताजी हे काडटा आनी मागीर ते डि जे बाजरे म्हणटा बरें नाचता सामके आनी नाटकां बीन ते नाटकां बीन ते हे बीन वाजयता ते सामके ताचे फुलता सामकी डिस्को बीन आनी ते हे तबले वाजोवन तर एक नटयेन तर गाणी म्हणले आवय देवा हे तें कसली गाणी म्हणटा तें डि जे लायात ऑर्केश्ट्रा पयल्या ऑर्केट्रा सामके नाचता सामके आनी ते तबल्या गाणी म्हणले ते उठून वयता आनी ते डि जे लायले जाल्यार सामकें नाचतात म्हणून अशें करून कलाकारांक वाट लान उडयले म्हणले बरे कलाकार आतां पयलींचे आनी आतां ते कलाकाराक कोण वालोर दिना हे डि जे येवन अशे हे जाले म्हण लोकांची